बासण धुअण जी प्रक्रिया जेके जिन बासणनि में असां खाईंदा आहियूं जेके बासण असां यूस कंदा आयूं उहे ख़राब थींदा यूज़ करण खां पोइ त उन्हनि में जेकर असां हुननि में ठीक तरह सां साफ़ न कंदासीं त उन में घणनि ई तरीक़े जा बैक्टीरियास वग़ैरह अची वेंदा जेके असांजे शरीर खे ख़राब कंदा असांखे बीमार कंदा त तंहिं करे पुराणे ज़माने खां ई बासणनि खे तमामु सुठी तरह सां मले ठाहे करे यूस करिणो पवंदो आहे पहिरीं जे ज़माने में माण्हू जेके बासण यूज़ कंदा हुआ बासण जेके मलींदा हुआ त उहे मिटीअ सां रख सां तॾहिं सिगड़ियूं ॿरंदियूं हुयूं त निकिरंदी हुई कोयले जी त रख सां बर बासण साफ़ कंदा हुआ तंहिंखां पोइ धुअंदा हुआ तंहिंखां पोइ कपड़े सां उघंदा हुआ ऐं हाणे हाणे त नयूं नयूं शयूं निकिरी आहियूं आहिनि हाणे लिक्विड ठहंदो आहे ऐं तंहिंखां सवाइ जेकर बासण बासण ॾाढा तेल वारा आहिनि ऐं ऑइली आहिनि त पो उन में वरी असां मां जीअं मां पाण त सिर्फ़ यूस कंदी आहे सिर्फ़ु हिकु प्रोडक्ट आहे जेको लिक्विड प्रोडक्ट आहे उन सां बासण अहिड़ा सुठा साफ़ थी वेंदा आहिनि बासण हुजे चाहे सिंक हुजे ऐं चिमकी वेंदा आहिनि चिकनाई हिक मिंट में लही वेंदी आहे त हालाकी घर में माइयूं ई साफ़ कंदियूं आहिनि पर कॾहिं कॾहिं असांखे बि बासण मलण जो मौको मिलंदो आहे त असां लिक्विड सां सुठी तरह सां साफ़ कंदा आहियूं